आसामाव गोबां हाबाफारिफोरा आबाद मावनायनि थाखाय गोबां हेफाजाब मोनो जेरै फि एम किसाननि हाबनाय फैसा हाबनाय बिदिनो बायदिसिना आबाद मावनाय मावग्राफोरनि थाखाय मिसिन एरि मेसिन एरि सफैनाय हासार एरि सफैनाय बिदिनो जाग्रा मुवाफोर मायरं एरि बेफोरनो जोंनि हाबा मावनांगौ आसामनि मोननाय माबाफ्रा जेरै आबाद मावनायावबो हासार एरि मोननाय गासैबो रोखोमनि आलादा जुदा हासार सफैयो जेरै माइयाव सारग्रा मुलि बिदिनो आबाद मावनायाव मैगं गायनाय एरिनायाव सफैनाय बिदिनो बायदिसिना मेसिन एरि सफैयो जोंनि

मावनांगौ आबाद जौगानायनि सफैनाय मुवाफ्रा बिदिनो फैसा एसे एनैबाबो हेफाजाब हरो बिदिनो नांगौ समाव एसे एनै सहाय मोनो फैसाफोर हाबनाय मानाय फि एम किसाननि फैसा हाबनायावबो जों एसेबाबो आबाद मावनायाव हेफाजाब मोनो नांगौ नांगौ मुवा बेसाद बायनायफ्रावबो एसे एनै हेफाजाब मोनदेरो बिदिनो जों गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननाय जायो बिदिनो आबाद मावनाय समावबो मोनो जों मेसिन गासिबो बुस्थुखौ बिदिनो बायदि रोखोमनि सफैयो आरो बेनोसै